जों जोंनि दिहुन्थायफोरखौ गोबां राहायै फाननाय जायो जोङो माब्लाबा समाव गारि मोनै समाव बाइकफोरजों लांनानै गोजानाव फानहैनांगौ जायो माब्लाबा समाव जोङो न' खाथिनि बाजारफ्रावनो लांनानै फानहैनांगौ गोनां जायो माब्लाबा समाव जोङो फिरफिलि आरो अट' गारिफोरजों लांनानै बाजाराव फानहैनो हायो माब्लाबा फालांगियारिफोरखौ लेंहरनानै दामदर मिलायनानै जोङो फानहरो एबा मालाबा जोङो फालांगियारिफोरनो सिदा बेसोरनि आखाइयाव हैनानै बिसोरनो फानहोहैनो हायो आरो माब्लाबा समाव जोङो गावगावनो हाथाय बाजारफोराव हाथायफोराव लांनानै फानहैनो फानहैनो गोनां जायो आरो जोंनि ओनसोलाव गोबां हाथायफोर दं बेंथल बाजार जोङो बेंथल बाजाराव लांनानै फानहैनो हायो बेंथल बाजारा जोंनिफ्राय बा किल'मिटार गोजानाव दङ गारि लानानै जोङो फानहैनो गोनां जायो माब्लाबा अट' गारिजों माब्लाबा फिरफिलि गारिजों माब्लाबा बाइकजों जोङो बेबायदिनो फानहैयो आरो माखासे हाथायफोरा जाबाय थिनालि बाजार बियो जोंनिफ्राय दुइ नै नै खावसे किल'मिटार बेबायदिनो गोजान जायो जोङो बेयावबो गारि मथर जों लांनानै फानहैनांगौ जायो आरो मोनसेया जाबाय सान्थिफुर बाजार बियो सुनिबार बारायाव जायो गोबां ओनसोलनिफ्राय बे बाजाराव गाव गावनि दिहुन्थायफोरखौ लाबोनानै फानहैनो हायो गोबां हान्थामेलानि थाखाय सुबिदा बे बाजारा आरो बेंथल बाजारा बिस्थिबार बारायाव जायो थिनालि बाजारा समबार बारायाव जायो जोंनि ओनसोलाव बेफोर बाजारफोरा दङ